मानसि सुबुङा जोनोमनि लोगो लोगो गोबां सोलोंनांगौ थायो दा मानसि सुबुंनि गेजेराव जोङो जोनोमनि लोगो लोगोनो गोबां बाथ्राखौ मिथिनांगौ जायो दानि मुगायाव जोङो मानसि सुबुङा मोनसे फरमेल सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो गोबां बाथ्राखौ मिथिनो हायो आरो गावखौ जोङो राफोद खालाम मोना बे मुलुग संसारा जेसेबां जों दावबायबोदों एबा मुलुग संसारा जेसेबां दि गुवार जादों दा बेहाय सोलोंनांगौवाबो गोबां जादों दा जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजों जोंनि बायदिसिना गावनि बेक्टिगथ' जिउआवबो जोङो माखासे खामानिफोरखौ जों बोरै जिउ लामायाव बायदिसिना जेंनाफोरखौ जों सुफुंनो थाखाय गावनि जिउ देहा सोलेर गासैखौबो जोङो राफोद खालामनो नांगौ जायो आरो थिग बिदिनो जोङो बे जोंनि मानसिनि सुबुं माहारिनि जोङो राफोद जानायाव दानि मुगायाव जोङो जे सोलोंनाय बेब'स्था लायाब्ला जोङो बायदिसिना खामानि मावलांनायाव जों हेंथा जायो जोङो रोंबासो दानि मुगायाव जोङो सोलिनानै थांनानै थानो हायो नाथाय मानसि सुबुङा समाजाव थानायनि गेजेरजों बायदिसिना आखल दावल आरो माखासे हुदा बेफोरखौ सोलोंनो थाखाय जोंनो समाज नांगौ समाजनि गेजेरजोंबो जोङो माखासे जोंनि मावनांगौ एबा सोलिनांगौ बाथ्राखौ जोङो सोलोंनांगौ जायो जेरै दानि मुगायाव गोबां गोबां गोबां हारि माहारि दंसै जोङो राव रायलायनोबो जोङो सोलोंनांगौ जायो आरो रावनि गेजेरजों बायदिसिना रावनि गेजेरजों जोङो मुलुग संसाराव जोङो सोरखिजोबनो हायो आरो बे रावनि गेजेरजों जोङो गुबुन गुबुन रावारि गुबुन गुबुन हारि बिसिनि आखल आखु आर थांना थानायनि बायदिसिना आदब खायदाखौबो जोङो सोलोंनानै लानो हायोबा सासे मानसिया गोबां गियान आरजिनानै लानो हायो नाथाय जोङो जुदि ओरैनो नुनो मोनो जायफ्रा सोलोंथाइ गैया बियो जेरैबो जोङो थानाय गेलेनाय जिउ खांनाय बायदिसिनायाव जों जेरैबो जुदि सोलोंथाइ गैयाबा जोङो बे मुलुग संसारखौ सोरखिनो हाया आरो बिदि मानसिया गावखौ राफोद खालामनानै लानो हायैयाव गावनि जिखिनि थांनानै थानायनि राहा लामाफोर दङ बेफोरखौ हान्स' हरनो मोनहा हरनो हाया जायो जों नुनो मोन्दों सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो बायदि राहायै गावखौ लोगोसे समाजखौ फोथांनानै लाखि लांनायाव राफोद खालामनायाव जाय मानसिया जेरैबो सोलोंथाइ मोन्नाय जेरैबो आखा फाखा बिसोर मानसिया मुलुगनि मानसिफोरजों बैजोंबो जोङो गोरोबनानै थानो हायो आरो गुवार बे बुहुमाव थांनानै थानायनि राहा मोनो नाथाय जाय सुबुङा जोङो सोलोंथाइ गैया बिसोरो जोंनि जेखिनि मानसि माहारिनि एबा गुबुनफोरजों बे मुलुग संसाराव जोंनि मिथिंगायारि जेखिनि मुवा दङ एबा मिथिंगायारि जि नियम खानुन दङ बेफोरनि सोमोन्दै जेबो मिथियैआव गावखौनो खोमसियाव थानाय बायदि मोनो आरो गोबां खामानि जेरै बुहुमनि सम्पर्खै सुबुंनि सम्पर्खै बिफां लाइफांनि सम्पर्खै एबा बायदिसिना मानसि सुबुङा जेरै मावनांगौ दङ बेखौ एबा बे मुलुगनि जिब हिसाबै थांनानै थानायाव राफोद जिब हिसाबै थांनानै थानायाव एसे आन्दायनाय लामाखौ जों नुनो मोनो बिनिखायनो आं बुंनो नागिरो जे सोलोंथाइया जोंनि जिउ दिङायाव जों बेखौ जावलांनायाव गोबां हेफाजाब होयो आरो बे मुलुग संसारखौ समायना खालामनायाव जों मदद होनो हायो नाथाय जाय सुबुङा सोलोंथाइ गैया बेयो गावखौ खोमानाय लोगो लोगोनो जे मुलुग संसारनि बायदिसिना मुवाखौ बियो खोमानानै लानाय जानायखौ जों नुनो मोनो